ہیلو کیا میری بات گیس ایجنسی سے ہو رہی ہے

ابھی رات کے کھانے کے دوران گیس ختم ہو گئی ہے اور ہمارے پاس متبادل کا کوئی انتظام نہیں ہے فوری طور پر سلینڈر کی بکنگ کی ضرورت ہے برائے مہربانی میری بکنگ فوری درج کریں اور جلد از جلد ڈلیوری کا بندوبست کریں آپ کی بہت مہربانی ہوگی میری پریشانی کو آپ حل کر دیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ براہ کرم جلدی بھیجیں واقعی بہت ایمرجنسی ہے